جی ہمارے ریاست میں فنکارانہ مصنوعات کے استحقاقیہ حقِّ نقل کے ذرائع موجود ہیں اور دہلی میں کاپی رائٹ سرٹیفکٹ کی جو آرگنائزیشن ہے وہاں سے ہم کاپی رائٹ لائسینس لے سکتے ہیں اور آرٹ لائسینسنگ اویلیبل ہے یہاں کے آفسیس کے تھرو اور یہاں کے یہاں کے جو ادارے ہیں وہاں پہ فارم فل کر کے اور کچھ پیسے دے کے ہم کسی بھی چیز کی جو بھی ہمارا فن ہے یا آرٹ ہے اس کا کاپی رائٹ لے سکتے ہیں